हाँ ईश्वर भैया हाँ हाँ हाँ मैं पांडे जी बोल रहा हूँ भैया

हाँ मैंने बताया था ना जबलपुर में बालक को शिफ़्ट किया है मैंने वहाँ पर हाँ तो अयूशन के लिए वहीं पर है और अभी आपकी भाभी जी भी कह रही है कि वहाँ शिफ़्ट होना है तो यह आपसे बोला था ना मैंने कि तीन मंजिला चाहिए है वहाँ पर यह वहाँ का है करीबन साठ लाख का बजट है मेरा पैंसठ तो उसको बात कीजिए ना उससे आप वो जो पाल्टी से तो फिर उसकी उसकी अंतिम डिमांड क्या है उसकी अंतिम क्या रहेगा उसका अरे सत्तर के आस पास तो मतलब बनेगा ही बनेगा उसका चलो ठीक है अपन बेठ कर मिल कर बात कर लेंगे उससे चल कर है ना रखो चलो धन्यवाद आपका धन्यवाद भाई साहब धन्यवाद ओके